हलो हा हा ॿुधायो तव्हां केरु हा हा ॿुधायो हा हा छो छुटी त हींअर न मिली सघंदव उहो

पर हींअर हिन जी पंद्रहनि ॾींहंनि खां पोइ इंतिहानु अथव ऐं तव्हांजो छोकिरो हेॾो होशियारु आहे त तव्हां पंज ॾींहं रजा रखंदव त पोइ इहो जेके पढ़ाई आहे उहो कीअं करे सघंदो पंजनि ॾींहंनि जी पढ़ाई पोइ तव्हांखे अहिड़ो कुझु भाई केरु अथव न जो तव्हां उते वेहारे सघो ऐं तव्हां वञी सघो एॾो कुझु पंहिंजे रीते त ईअं त पोइ तव्हांखे मां इन पंजनि ॾींहंनि जी पढ़ाई जेका रूकंदसि हुन जो तव्हांखे इन खे पढ़ाए सघंदव तव्हां इन खे पंजनि ॾींहंनि जो जेको पढ़ाई हूंदी छाजे करे उन जी पंद्रहनि ॾींहनि खां पोइ इंतिहानु अथसि त पोइ छा ॿार पंहिंजो इन खे पढ़ाई कयल हुजे त पोइ इन खे इंतिहानु में छा ऐं दिक़त न अचे न कुझु ईअं

पोइ हाणे हाणे जीअं थी सघे तीअं तव्हां सवेल अची वञिजो ऐं इन जी जेका पढ़ाई रुकियल हुजे उहो तव्हां इन खे पूरी कराए छॾिजो बरा ऐं इन जी जेका डायरी अथसि उन में तव्हां मूंखे लिखी मोकिलिजो त मां भले साइन करे ॾींदीमांसि

उहो मां हा उहो उहो भले तव्हां अचो शादी पकाए करे अचो पोइ मूं वटि अचि जो मां तव्हांखे जेका पढ़ाई थी हूंदी उहो सॼो मां तव्हांखे ॾींदीमांव इन जी पढ़ाईअ पोइ भले तव्हां उन खे घरु पंहिंजे रीते पढ़ाए वठिजो छाजे करे ऊअं त कुझु न ते पर इंतिहानु अचे थी न इन जे करे पंहिंजो ॿार बि छा हैरानु न थिए त पाण खे थोरी मदद कजे त तकलीफ़ न पए

हा ठीकु आहे सुभाणे हिन खे डायरीअ में तव्हां मूंखे लिखी मोकिलिजो रजा जो पोइ मां भले सही करे डींदीमांव हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा